हेलो हँ आम लेबाक छै हमरा आम छौ तोरा लग कोन कोन आम छौ कलकतिआ ओ पाकल छौ कि काँचे ओ कार्बेटके पकेलहा छिअह कि पाल लगेलहा

हँ हँ गछपक्कू ओ तऽ सभके रेट अलग अलग हेतै हँ तऽ गछपक्कूके की रेट छै मालदहके ओ साठि रुपैआ कलकतिआके पचास छै बम्बइ सए टके किलो से हमरा एक पेटी लेनाइ छै बम्बइ आ एक पेटी मालदह एक पेटी कलकतिआ गुलाबखास होयत गुलाबखासके सीजन ओना चलि गेलै हेँ तऽ साइज की यए आमके अच्छा अच्छा आमके साइज की यए

चलू तहन हँ आ कलकतिआ किछु आम हमरा कच्चो चाही किछु आम पाकलो चाही किया तऽ तुरन्ते तऽ नहि सभ आम खाए लेबै तऽ ताहि दुआरे किछु आम कच्चा चाही किछु आम पाकल चाही हँ एबै तहन हमरा देब आम हम एबै कि अहाँ एबै लए कऽ कृष्णभोग यए कृष्णभोग ओ कृष्णभोगो लेबै कृष्णभोग तऽ बेसी नहि लेब आध मन लेब हँ आधे मन लेबै सुपड़िया बिज़्जू दए देबै केहन आम होइत छै खाइमे ओ तऽ छोट होइत छै ओहिमे तऽ आँठीए होइत छै बहुत आ रेशा बहुत होइत छै आँठी आ रेशा होइत छै एहिमे बहुत

हँ मीठा तऽ होइत छै

आबय छी आधा घण्टामे आम अहाँसभ तैयार कए कऽ हँ पैक कए कऽ सभटा आम राखब लेकिन आम सड़ल पाकल नहि होना चाही बढ़िआँ आम देबै फ्रेश हँ